हाँ सर नमस्कार नमस्कार साहब जी जी नमस्कार सर जी जी जी

सर अपन चाह रहे हैं बीस से पच्चीस लाख के बीच का

हाँ टू बी एच के टू बी एच के ही चाहिए सर मेरे को जी

जी जी जी

सर मेरी छुट्टी संडे को रहती है तो संडे को आ सकता हूँ मैं संडे को मेरे को ज़्यादा अच्छा रहेगा जी जी जी संडे को मैं आ जाता हूँ सर आपके साइट पर और देखता हूँ सर फिर है ना बताइए सर ओके ओके जी जी जी जी बिल्कुल है ना जी सर धन्यवाद